हाँ सर न्यूज़पेपर ऑफिस से बात कर रहें सर एक्चुली कन्फर्मेशन चाहिए था सर हमारे यहाँ आपका न्यूज़पेपर आता है तो उसका मंथली बिल जो है वह हाँ हर बार मतलब हर मंथ उसका जो अभी हमने जो लगवाया हुआ था वह थ्री हंड्रेड आता है बट इस बार फोर हंड्रेड फिफ्टी आया हुआ है वह ऐसा क्यों सर आदित्य महिमा का सिवनी

जी दो मिनट रुकिए मैं देख लेता हूँ ओके ओके सर हाँ यह मिल चुका है बट सर नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिएगा क्योंकि यह हमारा सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर है तो आप वही तो हम वही आप घर पर डिलेवर कर पाइए है ना क्योंकि यह हमारे यहाँ यह इंग्लिश वाले यह सब की ज़रूरत नहीं होती और यह मैग्जीन वग़ैरह हाँ हमें भी जब कभी इसकी ज़रूरत हो तो हम आपको बोल दिया करेंगे बाक़ी अदरवाईज़ आप इसे उनके साथ आप ना ल करवाएँ है ना नहीं समझे हाँ हमारे तरफ से तो नहीं बोला गया था बाक़ी ठीक है नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिएगा ठीक है ओक्के ठीक